ہندوستان کی تاریخ کیا ہے اور اس نے ملک کے تشکیل کیسے کی جیسے کہ ہم آج جانتے ہیں آپ کے لیے قابل فخر تاریخ لمحے کیا ہیں کیا آپ تاریخ آزادی میں کچھ سب سے اہم لیڈروں کے نام بتا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں ہم نے بچپن میں سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ ہمارے ہندوستان پر پہلے مغلوں مغلوں کا دور تھا اور ہمارے بزرگ بتاتے ہیں پھر اس کے بعد انگریزوں کا دور تھا اور پھر ہمارے ہندوستان کو آ آزاد کرانے کے لیے سبھی ورگوں نے ایک ساتھ ایکجٹ ہو کر بھارت کو آزاد کرایا جسے پورا بھارت پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو یوم آزادی کے طور پر مناتا ہے جس میں بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کو آزاد کرانے کے لیے بہت قربانی دی ہیں ہمارا ملک پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو آزاد ہوا تھا ہندوستان کی تاریخ بہت اہم ہے اس کو آزاد کرانے میں بہت بہت محنت لگی ہے بہت لوگ شہید بھی ہوئے ہیں ویسے تو میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتی نہیں ہوں ویسے جیسے میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے بہت مشکلوں کا سامنا کرا ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے دیش کے لیڈروں نے جیسے کہ مہاتما گاندھی ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو بھگت سنگھ چندر شیخر آزاد ابو الکلام آزاد بھگت سنگھ انہوں نے بہت اہم کردار نبایا بھارت کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی آج بھی یاد ہے ان کا جنم سب دو اکٹوبر کے طور پہ مناتے ہیں انہیں باپو کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے ہی ڈانڈی یاترا شروع کری تھی اتنا تو ویسے میں اس کے بارے میں جانتی نہیں ہوں بس جو مجھے سنا تھا میں نے اپنے بڑوں سے اس اس کے بارے میں وہی میں نے آپ سے بتا دیا اپنی سوچ اس سے زیادہ تو مجھے اس کے بارے میں کچھ اور معلوم نہیں ہے